हैलो आंजी तुसें आखेआ हा मकान खरीदनें वास्तै आ ते केह् गल्ल बात होई ही अच्छा अच्छा तुसें असेंई आखेआ कि केह् आखदे असें तुसेंई बीह् त्रीह् ज्हार रुपया देना में आखेआ हा तुसेंई सत्तर अस्सी ज्हार रुपये दा मकान बेचना मकान बी बड्डा हा शैल बड्डा मकान ऐ फ्ही इन्ने मैंह्गे एह्डा मकान ऐ फ्ही एह्ड़े मकानै बिच फिर बी फ्ही अस तुसेंई होर बी दस्सी उड़गे तुसें शैल लग्गग फ्ही पैसे दी गल्ल होंदी सारी फिर किन्ने किन्ने तकर लैना तुसें फ्ही दिक्खी लेओ फ्ही में तुसेंई जेह्ड़ा दसगी फ्ही उसी दिक्खी स्हाब कताब लाइयै गै पैसे देने फही आएओ तुस इक बारी दिक्खी लैओ की के माल मूल दा बी दिक्खी लैओ किन्ना माल देना ते आपूं अंदरां बी दिक्खी लैओ कनेहा ऐ कनेहा नेईं हांजी

अच्छा अच्छा ते तुसेंगी किन्ने तकर लैना क्योंकी नां मतलब किन्ना होना चाहिदा किन्ने तकर बैठगेओ अस तुसेंई पैह्लै दस्सेआ हा कोई अस्सी नब्बै ज्हार रुपया

पर किन्ना सस्ता करना

अच्छा अच्छा भी दिक्खी लैगै भी जिन्ने दा होग ते ओह्दा बनदा बुनदा भी चल हां ते भी केह् आखदे फिर होर होर कुसै लैना होग ते सनाऊड़ेओ अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ फेर केह् आखदे अच्छा चल ठीक फ्ही